दुनिआमे एहन बहुत चीज छै कि जे बनबय ला चाहै छी नहि बना सकै छी लेकिन हमरा जे छै मछली नहि आबय छै बनबय ला बार बार कोशिश करलियै हँ लेकिन बहुत कठिन भए जाइ छै हमरा ला ओकरा तरऽ पड़य छै मछलीकेँ छीलऽ पड़य छै साफ करऽ पड़य छै सहीसँ ओकरा धुलऽ पड़य छै पानिसँ धुलिकऽ तकर बाद ओकरा मशालासभ मेजन तैआर करऽ पड़य छै प्याज काटय पड़य छै बहुत किछुके समय लागि जाइ छै ताहि लेल जे छै बड़ा कठिन भए गेल छै लेकिन फिर भी कोशिश करलियै हन कएबेर तऽ एक दू बेर गलत बनि गेलै हंँ खाना मशालामे सब मेजन डालऽ पड़य छै हर तरीकाकेँ मशाला गरम मशाला जे छै आओर जीरा पावडर धनिया पावडर ईसभ लहसन अदरख ईसभ हर चीजकेँ छै हरा मिर्ची प्रयोग कयल जाइत छै सब्जीमे तऽ हमरा तरीकासँ तऽ हम बनबय ला चाहय छियै लेकिन फिर भी गलते भए जाइ छै कोई बात नहि फिर भी हम कोशिश करय छियै बार बार तऽ एहन चीज आओर एगो दुगो चीज छै जे हमरा ला कठिन बुझना पड़य छै नहि होइ छै बनावऽ ला कढ़ाई पनीर भए गेलय ईसभ चीजके छै हम सिखय ला चाहय छियै हम कोशिश करय छी बहुत लेकिन नहि बना पाबय छी ककरोसँ पुछबो करय छियै तऽ गाँव घरमे केओ बनैनो नहि छै तऽ केना पता चलते खानामे नमक आओर तेल जादा डलय छै मतलब की कोनो कोनो एहन खाना छै कि सब्जी छै कि ओहिमे तेल जादा पड़य छै आओर नमक हिसाबसँ चलय छै जादा नहि चाही कोनो चीज ओहिमे जादा नहि डलना चाही कोनो चीज जादा डलि जा छै तऽ खराब भए जाइ छै ओहिसँ सब्जी बेकारों भए जाइ छै ताहिलेल जे छै सब्जीकऽ